अरे कैब वाले भैया सुनिए हमें बैत शाहपुर से बैतल पहुँचने में एक घंटा लगने वाला था पर रस्ते में नई रोड का काम चालू होने की वजह हमें दूसरी रोडों से होते हुए जाना पड़ रहा है अब यहाँ से हमें कितना समय लगने वाला है मुझे बारह बजे बैतल पहुँचना था अभी एक बज चुका है और हम अभी तक नहीं जा पाए क्या आप मुझे बता सकते हो कितना समय लगेगा एक तो ये नई रोड किसी को पता भी नहीं है आप जब से चले जा रहे चले जा रहे हैं अभी तक हमारा

अगर मैं लास्ट मोमेंट तक नहीं पहुंची तो मेरी मीटिंग मिस हो जाएगी आप क्या बता सकते हो एक्ज़ेक्टली लोकेशन देख कर कि कितना वक़्त लगने वाला है कितना विलंब होने वाला है और समय